बेदर बेदरखौ जों बायदिसिना रोखोमनि संनो हायो आरो जेरै लकेल दाउखौ जोङो संनो थाङोबा मोजां सामब्राम फानलु हानानै गोसो बायदि गोथाव संनोबा मस्ला लानानै जों बायदिसिना जेरै दालसिनि इलायसि लं जिरा पाउदार अद्रक बेफोरखौ लानांगोन जेरै दाउ बेदरखो सङोबा मोजां थार्टि मिनिट्स बा फर्टि मिनिट्ससो एवनानै मोजां जेनेबा दांबानो इजि मोननायनि आरो बेदरा गोबाव संनांगोन गोबाव संनानै दांबानो एकदम जानो गोथाव मोननाय आरामसे थार्टि फर्टि मिनिटसो संनानै लास्टआव दै होनांगोन दै होनानै आराम जेरै बेफोरबायदिनो जोंनि लकेल दाउआथ' गोथावआनो जायो सब बुस्तुआनो लकेलानो गोथाव जायो अमाखौबो जों थिक बेबायदिनो संनो हायो दा अमाया जोंना बांसिन मेजेम थायो ओंखायनो जों अमाखौ बयल बांसिन जानो मोजां जायो बयल जायोबा अमाखौ अमानि थाखाय बांद्राय बेबायदि सरसोनि थाव जानाय जानाय थाव होयाबाबो जायो जेरै बांसिन नायनो थाङोब्ला अमाखौ बयलआवसो बांसिन गोथाव मोनो बोरमाफोरा जेरै थाव बुरजा होनांगौ बाटारफोरजों जेरै सङो गोसो बायदियै संनो हायो बोरमाखौबो बोरमाया जाहैबाय एकदम बाटार साटार होनानै बोरमा संनो थाङोबा माने मस्ला एसे बुर्जा नांगौ जाहैयो मस्लाखौथ' जों लकेल हिसाबै बाहायोब्ला गावनि बेफोर लं इलायसिफोरानो लकेल जाहैबाय मस्लानियाव जायोबा दुन्दिया बेनिफ्राय फ्रेस एसे जेनेबा बेदरखौ लानानै मोजाङै मेरिनेट खालामनांगौ बोरमाखौ सङोबा थार्टि मिनिट्स फर्टि मिनिट्ससो संनानै मस्ला लागायनानै फोननानै दोननांगौ गुसु जायगायाव पेकिं खामनानै अब्लाना सफ्ट जायो बेदरा गुरै जायो जानो मोजां जायो बिदिनो बेदरनि सिङाव मस्लाया हाबजोबो मेरिनेट खालामोबा ओंखायनो बांसिन बोरमा जायोबा जों मेरिनेट खालामना दोनो फर्टि थार्टि मिनिटसो माने सफ्ट जानायनि थाखाय दा जों दाउ बेदरखौ मेरिनेट खालामाबाबो जायो इजि जायो दाउ बेदरफोरा संनायाव बयलाराबो थिक बेफोरबायदिनो जेनेबा बेदर संनाया जाय जेरैबायदि गोथाव सङो गोसो बायदि सङो खायसे जों अमाखौ नार्जिजों बांसिन सङो गोथाव जायो नार्जिजों अमाजों बयलारफोरा बांसिन आलुजों मोजां जायो बाटार साटार होनो हायो गाइखेर गोखै होनो हायो बेदर सङोबा एसे मोजां संनांगौ टाइम लानांगौ आंनि फेभरिट मिटआनो जाहैबाय बोरमा बोरमायानो गोथावसिन दा आं जानो मोजां मोनो आरो गांसो जानायखाय